جی ہاں میری ایک خاص پینٹنگ ہے جس سے جڑی یات ہمیشہ میرے دل کے قریب رہے گی یہ پینٹنگ میں نے اس وقت بنائی تھی جب میری نانی جان شدید علیل تھیں میں ان کے ساتھ وقت گزارتی اور ان کے چہرے کے تاثرات کو غور سے دیکھتی ان کی محبت صبر اور آنکھوں میں چھپی کہانیاں مجھے بےحد متاثر کرتی تھیں میں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میں ان لمحات کو ایک پینٹنگ میں قید کروں گی میں نے نانی جان کی تصویر کو بنیاد بنا کر ایک جذباتی پینٹنگ تخلیق کی جس میں محبت وقت کی قدر اور انسانی جذبات کی عکاسی کی گئی تھی جب میں نے وہ پینٹنگ مکمل کی تو وہ خود بھی بہت جذباتی ہو گئیں اور کہا کہ یہ صرف تصویر نہیں یہ تمہارا دل ہے جو تم نے کیینوس پر رکھا ہے